हम बलहा गाँवके निवासी छी एहि गाममे सिचाईके व्यवस्था कयल तऽ गेलए कतेक सारा पम्प लगायल गेलए जाहिसँ सूखा पड़य पर सूखा पड़य पर मदद तऽ भए जाइए पर पुर्ण रुपेन अगर सिचाईके बात करी तऽ अगर बारिश नहि होइए तऽ पनियो नहि आबैए आओर अगर पानी नहि आबैए तऽ ओ पम्पिंगसेटोके कोनो काम नहि होइए तब ओ एकर हमरा गाममे व्यवस्था तऽ अछि परन्तु नीकसँ व्यवस्था नहि अछि आ अगर पानी सङ्गे पर जेना किछु दिन पहिने तक धानक बीज रोपयके समय आबि गेल परन्तु पानी नहि बरसल तऽ बरसा नहि भेल जाहिसँ बीज तऽ अधिकतर लोककेँ नहि भेल तऽ पानी लगा लगाके सभ अपन अपन अधिक पैसा खर्च कएकऽ पाइप लगाके अलग अलग तरीकासँ मतलब मिला जुला कऽ बहुत सारा तरीकासँ पानी देलक आ खेतमऽ आ आ बीज बोलक कतेक लोककेँ जनमल कतेक नहि जनमल आओर अभी हम अगर हाल फिलहालक बात करय छी तऽ बारिश मतलब कनि दिन पहिने अनावृष्टिके समस्या अभी अतिवृष्टिके समस्या समस्या भऽ रहलए सिञ्चित जमीनमे हमर गाँवमे अगर बात करी तऽ धान धान रोपल जाइए गेहुँ रोपल जाइए मूँगक फसल होइए खेसारीक फसल होइए आओर मिला जुलाकऽ कनि सब्जिक बात करी तऽ आलू गोभी मटर टमाटर मटर टमाटर लौकी आओर कई प्रकारक सब्जी रोपल जाइए कइ प्रकारक सब्जी उपजायल जाइए तऽ जाहिसँ अधिकतर अगर हम कही तऽ सिञ्चित पानी मतलब अपन स्वयंक पानीसँ कयल जाइए आओर अभीके समयमे वर्षाक जल प्राप्त होइए अधिक सिचाईके व्यवस्था हमरा गाँवमे नहिए